آج میں آپ کو اپنی پونس فیس واس کے بارے میں وہ بتانا چاہوں گی کیوں کہ بہت ہی کم سمے میں جو میں نے یوز کرنے پہ اس میں ایک اچھی چیز یہ پائی ہے کہ جو میری اسکن جو پہلے اسکن تھی میری بہت ہی ڈل تھی اور ایک دم ڈرائی ڈرائی تھی لیکن جب سے میں پونس فیس واس کو یوز کرتی ہوں تب سے میری اسکن بہت ہی سوفٹ اینڈ بہت ہی اچھی ہوگئی ہے اور جیسے کہ پہلے ڈل تھی ایک دم اور مطلب بہت زیادہ ڈرائی ڈرائی تھی تو وہ اب جو ہے اسکن بہت ہی نیچرل ایک دم جو فیس ہے ایک دم کلر جو ہے میرا وہ نیچرل لگ رہا تھا اچھا ہے میرا اور جو پمپلس تھے جو پہلے پمپلس بہت نکلتے تھے اب وہ بھی کم ہوگئے ہیں تو جو میرا فسٹ پروڈیکٹ پونس ہے وہ کافی مجھے اس سے اسے یوز کر نے سے مجھے بہت ہی اچھا رسپونس مجھے ملا ہے میری اسکن کو اسکن میری بہت ہی اب بہت زیادہ بیوٹی فل لگتی ہوں میں جو میری اسکن ہے بہت ہی ملائم ہوگئی ہے سوفٹ ہوگئی ہے اور دکھنے میں بھی میں کافی اب اچھی لگتی ہوں جس سے کہ پونس کی میں پونس فیس واس کی وجہ سے ہوا پونس فیس واس اٹس ریئلی گوڈ تو بہت ہی اچھا ہے یوز کرنے کے لیے اور قیمت بھی بہت ہی کم ہے اور یوز کرنا بہت ہی اچھا ہے جس سے کہ ہماری اسکن کافی ہماری جو توچا ہے چہرے کی جو توچا ہے وہ بہت ملائم اور ایک دم فریش اچھا لگتا ہے